ہم کیمروں سے سیلفیز لیتے ہیں فوٹو لیتے ہیں ہر قسم قسم کی فوٹو لیتے ہیں دوستوں کے ساتھ پیرنٹس کے ساتھ بھائی کے ساتھ بہن کے ساتھ بچوں کے ساتھ اور اس میں بہت یہ ایک اس میں ہوتا ہے کہ یہ ایک میموری بھی رہ جاتی ہے یاداست کے لیے اور بہت مزہ بھی آتا ہے فوٹو کلک کروانے میں کیونکہ فوٹو لینا اچھی بات ہے اور یہ ہوتا ہے کہ ہم یاداشت کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں